مہاراشٹر میں لکزری ریزورٹ اور بجٹ کے مواقف انتخابات کا کئی عوام اور معاشرتی موضوعات پر براہ راست اثرانداز ہو سکتے ہیں ان موضوعات میں شہری ترقی بجٹ کی تخصیص بہتر نفائذ حکومتی خدمات تعلیمی امور صحت کی دیکھ بھال بجٹ کاروائی کاروائی کی ثقافت انصافی تقسیمات استے اشتغال وہ روزگار کے مواقع اور بنیادی زراعتی معاملے شامل ہو سکتے ہیں یہ تمام معاملات انتخابی امور کے دوران اہمیت رکھتے ہیں